आं गुबुन हादोराव थांनो खाबु मोनोब्ला चाइनायाव थांगोन मानो होन्ना बुङोब्ला चाइनाया जोंनि खाथिनिनो मोनसे नसुंसेनि हादोर बादि होनजायो मानोना बेयाव चाइनाया हादोरनि सा सानजा ओनसोलावहाय दङ चाइनायावहाय गोबां माखासे गोनांथार जायगाफोर दङ बे जायगाफोरावहाय बेरायनो थाखाय बुहुद गोनां बेफोरावहाय बेनि थाखायनो आङो चाइनायाव थांनो थांगोन बिदिनो चाइनाया मोनसे

बयनिख्रुयबो बांसिन सुबुं सानखो गोनां हादर बेयावहाय गोबां सुबुंफोरानो थायो आरो चाइनायावहाय गोबां गोदान गोदान आदब नेमखान्थिफोरजोंहाय माखासे गायन माखासे माखासे बेसाद मुवा बेसादफोर बानायनाय जायो बेफोरबादि माखासे गोदान नेम गोदान सानखोजों गोदान सानखोनायजों माखासे गोदान गोदान मुवा बेसाद बरन्नायफोरखौहाय नायनो थाखाय बा माखासे मोजां बिसोरनि एक्तिभितिसफोरखौहाय सोलोंनो थाखै